دیکھو جی دلی کا میڈیا آج کل کافی ایکٹیو اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہیں جیسے الگ الگ نیوز چینل اخبار والے یا آن لائن ویب سائٹ والے آپس میں مل بیٹھتے ہیں کبھی کسی میٹنگ میں کبھی کسی ایونٹ میں اور سوچتے ہیں کہ خبروں کو بہتر کیسے بنایا جائے یہ لوگ کئی بار ایسی تنظیموں کے ممبر بھی ہوتے ہیں جیسے پریس کلب آف انڈیا جہاں سے نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے کوئی نئی ٹکنیک کوئی نئی طریقہ یا پھر دوسروں کا تجربہ سب بانٹنر بانٹا جاتا ہے شوشل میڈیا پر بھی دلی کے میڈیا والے بڑا دھیان رکھتے ہیں فیس بک انسٹاگرام یا ایکس ہر جگہ اپنی موجودگی بنائے رکھتے ہیں اس سے ایک تو لوگوں کو جلدی خبریں پہنچتی ہیں دوسرا باقی میڈیا والوں سے بھی کنیکشن بنا رہتا ہے مطلب سیدھی بات یہ ہے کہ دلی کا میڈیا اکیلا نہیں چلتا سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے سکھاتا ہے اور خود بھی سیکھتا ہے اور خبروں کو بہتر بنانے کے لیے دوسروں کے ساتھ مل کر چلتا ہے